जोंनि न'खराव गोलाव जारिमिन थानाय गोबां हारिमुवारि दोरोंफोर दं आरो बिसोरखौ दाबो फालिनायखौ बांसिनखौनो जों नुनो मोनो बेफोरनि मादाव जोंहा गथ'फोरनि जोनोम जानायनिफ्राय लानानै दै सारनाय लानानै खानाइ सिन्नाय हाबा जानाय ओंखाम गोर्लै जानाय जांख्रा जानाय बा सावरि बादालि जानाय दासिमबो सोलिबोगासिनो थानाय बिसोरो मोनसे जोंनि हारिमुवारि माखासे दोरोंफोर दै सारनाय सासे गथ'खौ जों से बोसोर बारनायाव बांसिन जों बेखौ जानाय नुनो मोनो आरो दासिमबो सोलिबोगासिनो दं बेफोरो हाबायाव जोंना गोबां आजिखालि गोदान जुगनि आहुति होनानै सावनाय जों नुनो मोनो किन्तु बेसोर इसे गोमालांनो हमनाय बायदि हाबा जों गोदोनि दोरोंआरि हाबा होनोब्ला जोङो हाथासुनि जेराव जोङो हाबाखौ हथातयै बा सानसेयैनो जोबनाय बायदियै होनाय जायोमोन बे हाथासुनि हाबायाव जोङो हिनजाव आरो हौवा गोदानखौ हा बानहोनाय बा सिथ्लायाव जयै संख्रिल' होनो मोन्नाय ओंख्रिजों ओंखाम जानाय बायदि दै सारनायफ्राव जेरै जोङो बौसोगोरा सुबुं बा बुरै बोराय बेन्थ'फोरखौ जों लेंहरनानै गथ'खौ जाहाथे बोर सारस्रिलाङो बेनि थाखाय बेफोर खौ फालिनाय जायो ओमफ्राय जोंना जा नांगोल जांख्रा जेराव जोङो न'खरनि गायनाय बा आबाद मावनाय दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाया जेब्ला लास्त जोबथा जाहैयो अब्ला जों बे नांगोल जांख्राखौ रंजानाय नामै बा मावग्राफोरखौ खस्त' मोनग्राफोरखौ जाहोनाय नामै खुंनाय जायो आरो जेरै ओंखाम गोर्लै बेफोरखौ जों मेसें बोथोर एबा गोजां बोथोराव जेब्ला न'खरनि गायनांगौ गायनाय हाफोरनिखौ माइफोरखौ बिदि आबाद खालामनायखौ जेब्ला जों जेब्ला जों आबाद खालामखांनानै मोन्नांगौ आबादफोरखौ मोनखाङो अब्ला जों ओंखाम गोर्लैखौ जाहोनाय जायो ओमफ्राय जोंनि गायनाय माइजोंनो मोन्नाय ओंख्रिफोर जेरै अनला दाउ बेफोरजों जों बे खौ